سب سے پہلے ہم آپ کو محمدیہ اسٹیٹ کے بارے میں بتائیں گے جو سچ میں اس وقت کا اسٹیٹ ہوا کرتا تھا اور بادشاہ رہا کرتے تھے باون کوٹھا کا مکان بھی ہے یہاں اور دوسرا جالال گڑھ قلعہ ہے اور یہ دو ایسے مقامات ہے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں اور وہاں دیکھ کر کے آ کر کے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور کچھ دنوں سے اب جو انگریز لوگ ہیں وہ لوگ بھی آنا شروع کر دیے ہیں تو کدھر مطلب تاریخ میں ہسٹری میں پڑھے ہوں گے وہ لوگ تو آئے اور دیکھتے ہیں اور کافی مطلب ان لوگوں کو بھی پسند آتا ہے جلال گڑھ قلعہ بھی ایک بہت ہی فیمس ہے اور وہاں جانا بھی ہوا ہے اور کافی چیزوں کو میں نے دیکھا ہے محمدیہ اسٹیٹ کو بھی دیکھا ہے قریب سے اور جانے کے لائق ہے اور آپ لوگوں کا بھی من کرے تو ضرور جائیے وزٹ کریے دیکھیے سمجھیے کیونکہ سفر کرنے سے تجربات بڑھتے ہیں بغیر سفر کیے ہوئے انسان کا تجربہ نہیں بنتا ہے کیونکہ ایک ڈائیلاگ بھی مشہور ہے میرے بال یونہی سفید نہیں ہوئے مطلب یہ کہ انہوں نے سفر کیا ہوگا